اردو زبان کی علاقائی بہت ساری بولیاں ہیں دلی کے گرد و نواح میں جو علاقائی بولی بولی جاتی ہے اس کو میں نے سیکھا ہے اور اس کا استعمال بھی کیا ہے اور خالص اردو سے ذرا سے ہٹ کے اس معنی میں ہے کہ اس کو کھڑی بولی بھی کہی جاتی ہے یعنی اس کا لہجہ اردو کے لہجے سے تھوڑا سا اوپر اٹھا ہوا ہے اور جو کھڑی بولی ہے جس کو ہم دلی کے گرد و نواح کی علاقائی زبان بھی کہتے ہیں اس میں آواز تھوڑی سی اونچی ہوتی ہے اور سختی کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے جبکہ اردو میں جب اردو زبان ہم بولتے ہیں تو ہمیں نرمی محسوس ہوتی ہے لیکن کھڑی بولی علاقائی زبان میں ہمیں نرمی کے بجائے سخت نظر آتی